हाँ मछली पकड़ने की बात आ गई तो मख मछली पकड़ने के लिए नदी में तालाब में या दरिया में कहीं भी जाते हैं मुश्किल से अगर बहता पानी है तेज़ ज़्यादा गहरा है तो उसमें जाल फेंकते हैं जाल को खींचते हैं जाल में मछली फँसती है अगर स्थिर पानी है रुकावट है तो हाथ से भी पकड़ते हैं या ज़्यादा ज़्यादा कर्म से ही का आवश्यकता रहता है तो ज़्यादा लोग एक साथ जाल फेंकते हैं और फ़िर उसमें पकड़ने के लिए खोजते रहते हैं और और जब पानी बारिस भ कोई मुसीबत आ जाती है खराब मौसम हो जाता है तो उसमें मछली नहीं मिलती है तो अपन लोग एक जगह कहीं छुपकर बैठ जाते हैं बारिश से बचने के लिए मौसम सही होने पर फ़िर अपना वह कारोबार शुरू कर देते हैं मछली कई प्रकार से पकड़ा जाता है कटिया फेंककर के पकड़ा जाता है हाथ से भी पकड़ा जाता है पानी में डूब डूबकर पकड़ा जाता है और बहता पानी ज़्यादा रहता है तो उसमें जाल फेंककर पकड़ा जाता है यही सबकी किया से जो है अपना मछली पकड़ा जाता है और उसको बेचा जाता है बाज़ार में खाने वाला अपना खाया जाता है ज़्यादा ज़्यादा कर लोग जाते हैं यह बारिश के टाइम में ज़्यादा मछली मिलती है ज़्यादा लोग उस समय में पारा लगा देते हैं कोई टाटी बांध देता है कोई जाल फेंकता है कोई कैसाक अनेक प्रकार की विधियाँ हैं मछली पकड़ने के लिए और ज़्यादा लोग जो रहते हैं वह अपना जाल फेंक करके ही पकड़ते हैं तो पक हाथ से पकड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है थोड़ा बहुत पानी रहता है तो उसमें हाथ से पकड़ा जाता है लेकिन ज़्यादा गहरे पानी में हाथ से नहीं पकड़ा जाता उसमें तो जाल से ही सहारा लिया जाता है उसमें मछली मिलती है और यह जहाँ जहाँ पर सूखे के टाइम में नदी सूख जाती है तो पानी थोड़ा बहुत गहाँ कहाँ गड्ढे में रुक जाता है तो उसमें तो हाथ से भी पकड़ा जा सकता है यही सब तो विधि से मछली पकड़ कटिया कटिया फेंकते हैं ज़्यादा पानी रहता है तो कटिया फेंकते हैं उसमें चारा लगा करके फेंक देते हैं उसमें उसमें भी मछली फँस जाती हैं इसी तरह विधियाँ है मछली पकड़ने के लिए जिसको जैसा जमता है कोई कोई तो रात को ही जाके न न दरिया में जाल लगा देता है सुबह जाकर के उसको निकालने में सफल होता है तो उसमें भी मछली उसको मिलती रहती है रात को जाएँगे वह अपना जाल ले करके चाऊ इस पार से उस पार तक वह अपना बार्षिक खूटा गाड़ करके उसमें जाल को बाँध देते हैं और रात में उसमें मछली आती हैं फसती हैं चारा फेंकते हैं इसी तरह से सब पकड़ते रहते हैं